کسان ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے لیے بہت اہم مقام رکھتے ہیں یہ کسان ہی ہیں جو دِن اور رات محنت سے ہم تک غلّہ پہنچانتے ہیں کسان ہر وہ فصلیں حاصل کرنا پسند کرتے ہیں اور اُس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں جو اُس کے لیے معاشی طور پہ بہت بہتر ثابت ہو اور وہ بہت آسانی سے مارکیٹ یا بازار میں بہترین داموں میں فروخت ہو کسان کے گھر کا چولہا کسی نوکری یا تجارت سے نہیں جلتا بلکہ اُس کو اپنے گھر کے چولہے جلانے کے لیے کھیتوں میں جانا پڑتا ہے پانچ مہینے چھ مہینے محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر ایک فصل تیار ہوتی ہے اِس لیے کسان کی پسندیدہ وہی ہوتی ہے جو اُس کو ہر طرح سے فائدے دیں کسی علاقے میں گندم کی کھیتی کسی علاقے میں دھان کی کھیتی تو کسی علاقے میں گنّا تو کسی علاقے میں مکّے کی کھیتی کسانوں کی پہلی پسند ہوتی ہے اِسی طرح بعض علاقوں میں کسان ٹماٹر اور بعض علاقوں میں کسان سبزیاں اُگانا پسند کرتے ہیں جو جلد تیار ہو کر بازار پہنچ جاتے ہیں دالوں کو کھیتی بھی بعض کسانوں کی پہلی پسند ہوتی ہے کہ وہ اُن کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے